यै पटना देखलियै रस्तामे कचरा बहुत रहै ओहि सबसँ हमरा उलटी पुलटी हुअ लगलै कचरा गंदगी नहि रहना चाही हर आदमी कऽ रोड आर पर जादा बहुत कचरा फैलल रहै छै गाँओ घरमे गंदगी फैसला फैस फैलल रहै छै नहि रहना चाही गन्दा ओन्दा घरो दुआरिमे इंसान कऽ साफ सफैया सब कऽ रहना चाही बाल बच्चा बेटी पुतहु कचरा फैलाऐ कऽ नहि रखना चाही हम हमेशा कहैत रहै छियै बेटी पुतहु कऽ भांगले किएक ने कपरा छौ साफ सफैया पिन्ह रख खाना पीना साफ सफैयासँ बना खिला बाल बच्चा कऽ बढ़िआँसँ रख इहए सब हमरा आर कऽ शिक्षा दैत रहै छियै ओतऽसँ मधेपुरा आबैत रहियै मधेपुरोमे देखलियै रोड आर पर ढेरिक कचरा लागल कतरा कचरा नहि ने रहना चाही गन्दगी फैलना चाही आदमी ओहि सबसँ बिमार पड़ैत छै बीमारी होइत छै एना नहि रहना चाही कचरा फैलल तऽ इहै सब मऽ सब कऽ समझाबैत बुझाबैत रहै छियै जे एना कचरा नहि फैलाना चाही रोड आर पर ई सब होना चाही कचरा आब की करबै जहांँ गेलियै ओतऽ बेगुसराय गेलियै ओनहो रस्तामे ढेरिक कचरा फैलल पोता बिमार पड़लै तऽ भागऽ लागलियै तऽ डाक्टरके पास जाए लगलियै तऽ ओहि सबमे रोड आर पर ढेरिक ढेरिक कचरा लगल रहै ओ सबसँ हमरा उलटी पुलती हुअ लगलै तऽ आब ऐलियै ओहि बात अपना बेटियो कऽ पुतहु कऽ समझाबऽ बुझाबऽ लगलियै घर अङ्गनामे डेरा आरमे साफ सफैयत रख अपनो साफ सफैयत रह बाल बच्चा कऽ बढ़िआँसँ रख डेरा घर कऽ बढ़िआँ साफ सुथड़ा रख कचरा नहि फैलाए कऽ रख नलका आरके पास आरमे नाली आरमे बढ़िआँसँ रख साफ सफैयत गटर ओटर बढ़िआँसँ साफ सुथड़ा कर इहए सब हम कहऽ लगलियै बेटी पुतहु कऽ बढ़िआँसँ रह गाँव घरके लोगो सबके बात इहए कहैत छियै कचरा फैलाए कऽ नहि रख कहीं रोटो अर पर कचरा आर देखैत छियै तऽ इहए सब बात कहैत रहैत छियै समझाबै छियै दीदी कचरामे बीमारी छै जे चीजमे बीमारी छै हानी छै ई काम नहि करी दीदी सब कऽ कहैत छियै भैयो सब कऽ कहैत छियै जे कचरामे एहनो जाइ रहै महिला सब गटर नहि बनैने रहै जाइ रहै बांँस ओसमे जाए रहै तऽ ई सब तऽ सब कऽ कहलियै भैया एहि सबमे बीमारी छै लैटरिन बनाए लै कतेक बहुत गोटा बनैलकै बांँस ओस पहिने जाए रहियै बारी झाड़ी जाइयै भरि कऽ कचरा गंदा घिनाएल रहै आब बहुत अच्छा रहै लगलै सब भैया आर समझै लगलै दीदी सब बुझै लगलै धीरे धीरे धीरे सब दीदी बनबऽ लगलै साफ सफैयत रहै लगलै आब गन्दा ओन्दा नहि रहैत छै तऽ एहि शिक्षा हमरा आर कऽ चाहैत छै ओना कतहु जाइयै नाक बन्द करि कऽ जाइयै उलटी आर हुअ लगै गंदा आर देखियै रोड आर पर सगरे कचरा फैलल घरो डेरामे जे पहिने जहिने नहि बुझै रहै ओहिने रहै बेटी पुतहु ओहिने रहै रहए आ अपनो आर नहि जानै रहियै एतेक बात कचराक बारेमे तऽ ओहने रहै रहियै आब धीरे धीरे धीरे धीरे सब कऽ जनकारी हुअ लगलै हमरो आर कऽ समझाबऽ बुझाबऽ लगलियै लोग सब कऽ जे एतेक कचरा नहि फैला गंदगी नहि फैली